हैलो नमस्ते जी नमस्ते केह् हाल ऐ हां जी हां जी महाराज बोलो कौन बोला दा कोई नि सब्जी शुब्जी थ्होई जानी कुथोआं बोला दे तुस काउ पिंडा नी ना बोला दे अच्छा अच्छा सब्जी महाराज सारी सब्जी हरी सब्जी सारी थ्होई जानी शिमला मर्च आई गोभी आई गेआ साढ़ा एह् नन्दड़ू आई गे बीन्स आई गेई फुलगोभी आहो आहो तुस सनाओ रेट महाराज लाई लैगे तुसेंगी स्हाबी स्हाबी तुसें मैंह्गा थोह्ड़ी लांदे अस आहो महाराज नेईं नेईं महाराज इकदम फ्रेश सब्जी बिलकुल शिकायत दा मौका नि देना तुसेंईं हां ते सनाओ फ्ही केह् केह् चाहिदा तुसें ते किन्नी तरीक जुड़ेआ ब्याह् अच्छा अच्छा कोई नि तुस लखाऊ उड़ो नि मिगी एह् ते लखाओ लखाओ तां पंदरां बीह् करी ओड़चै शिमला मर्च सगुआंं फ्रेश ऐ कन्नै सब्जी कैंट बनदी ओह्दी चलो बीह् थुआढ़ी शिमला मर्च आई गेई अच्छा होर बीन्स किन्नी करी ओड़चै पंदरां अच्छा अच्छा पंदरां तोआढ़ी बीन्स आई गे ते कद्दू अम्बल श्म्बल बनाना न ब्याह् गी फ्ही हां अम्बल बनाना गै पौना मेरे स्हाबै दे ते किन्ना करी ओड़चै कोई करी ओड़चै एह् ठारां किल्लो जां बीह् गै करी ओड़चै नेईं ओह् गल्ल स्हेई ऐ फ्ही इयां बेजती की करानी थोह्ड़ी नेही गल्ला हां त्रीह् किल्लो आई गेआ थुआढ़ा कद्दू ते बाकी बाकी एह् नन्दडू श्न्द्डू जे से तुसें पाना अपना बैंगन आई गे भट्ठे श्ट्ठे अपने अच्छा पंज किल्लो थुआढ़े नन्दड़ू आई गे ते भट्ठे हां थोह्ड़े घट्ट करदे पसंद बा चलो बी सब्जियै च होऐ ते थोह्ड़ा अलग स्हाबै च बनी जंदी शैल बनी जंदी सब्जी वैरायटी आई जंदी कन्नै कोई सब्जिया च चलो ते पंज किल्लो थुआढ़े भट्ठे बी होई गे टमाटर महाराज टमाटर बी हैन टमाटर चला दे इस मौका देसी टमाटर महाराज बिलकुल इक नंबरा दा टमाटर आ दा ताजा ताजा टमाटर प्हाड़ी टमाटर ऐ महाराज पेटी लाऊ ओड़गे तुसें गी दस किल्लो आह्ली पेटी लाऊ ओड़गे कोई लाई ओड़गे सस्ती लाऊ ओड़गे डेढ़ सौ तकर चलो कोई नि सस्ती सस्ती लाऊ ओड़गे तुसेंगी दो पेटियां आई गेआ हा

प्याज महाराज प्याज बी ऐ थुआढ़े आस्तै किन्ना प्याज करी ओड़चै हां महाराज बिलकुल नमां प्याज पटोए दा इस मोकै तुसें आपूं पता लोक सब्जियां भेजा दे प्हाड़ा नमां प्याज ऐसा कुंगला जेह्ड़ा ऐ इक चाली ते अपना एह् सलाद सलूद आस्तै कोई खीरे मूली शूली एह् बी लेई जाएओ अच्छा अच्छा खरी खरी तां ठीक ठीक महाराज खरी खरी कोई नि जी